मिडीया लिट्रसी म्हणजे वाचकाच्या दृश्टींतल्यान जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता केरळा फाटल्यान घडये गोंयचो नंबर लागतलो जंय आमचे कडेन सामान्यांतलो सामान्य मनीस पसून आसा तो सगळो वृत्तपत्र वाचतलो म्हणजे आमचे कडेन हांगा मोठी पद्दत आसा मोटारसायकल पायलटांची खाशेली पद्दत गोंयची मोटारसायकली भाड्याच्यो आसतात त्या भाड्याच्या मोटारसायकलीच्या प्रत्येक मोटारसायकल वाल्याकडेन पसुन तुका एक पेपर आसतलो तो आपल्याक फावता वेळ जेन्ना फावता तेन्ना तो टॅक्सीवालो आसूं कोणूय आसूं तो पेपर वाचतलो तुमकां दिश्टी पडटलो आतां तो पेपर जर नासलो तर तो आतां मोबायलाचेर पळयता पुण बातमी पळयता बातमीपत्र पळयता अशें तरेचे हें आसा आनी जर्नलीजमाचें एजुकेशन जें आसा त्या बाबतींत मात गोंय फाटीं आसा आमचे कडेन हांगा जर्नलिजम इन्स्टिट्यूट अशी फूल फ्लेज ना थोडे कोर्सीस आसात त्या कोर्सीसां भितर थोडे काॅलेजीं भितर एक दोन काॅलेजीं भितर आनी तातूंत भितर सामकें म्हणजें सामकें बेजीक स्वरुपाचें एजुकेशन मेळटा सो जर्नलीजम शिकपाच्या दृश्टींतल्यान शिक्षण म्हण जर घेतले जायत जाल्यार तें शिकपा खातीर आमकां गोंयच्यान भायरूच वचचें पडटा